मां कुझु ॾींहं पहिरियों हिकिड़ो बॉडी वॉश वरितो उहो बॉडी वॉश मूंखे ॾाढो वणियो जॾहिं मां उन खे इस्तेमाल कयो त मूं ढंग सां पूरो बॉडी जेकी आहे उहा ढंग सां साफ़ पई थी वञे बिल्कुल त्वचा हिकदमु खिली वई कोमल थी वई ऐं स्किन पूरी की पूरी सॼी ग्लो करण लॻी चहिरे में जेतिरा बि दाग धब धॿा हुआ उहे बि हली विया त उहो मूंखे ॾाढो वणियो ऐं हुन में जीअं ॿिया अदर जेके ॿिया हूंदा आहिनि बॉ बॉडी वॉश उन्हनि में पाणी ॾाढो खपिजंदो आहे लेकिन इहो बॉडी वॉश ईअं आहे कि हिन में पाणी बि एतिरो न एतिरो न नथो लॻे मतिलब प्रयाप्त मात्रा में थी थो वञे पाणी त मां तव्हां सभिनि खे इहा सलाहु ॾियणु चाहींदमि की तव्हां सभई हिकु दफ़ो इहो बॉडी वॉश ज़रूरु ज़रूरु ज़रूरु इस्तेमाल करे ॾिसो तव्हां सभिनीनि खे ॾाढो वणंदो